मां कुझु ॾींअं पहिरियों हिकु बेड शीट वरिती हुई त उहा बेडशीट ॾाढी सुठी निकिती आहे हुनजो जेको कपिड़ो आहे उहो बि कॉटन जो अथसि त कोननि कोननि मां निकिरंदी बि कोन्हे ऐं खिचंदी बि कोन्हे ऐं धोती आहे त सुसी बि कोन्हे ॿियूं चादरुं जेके आहिनि उहे सुसी वेदियूं आहिनि इहा सुसी बि कोन्हे प्रिंट बि ॾाढी सुठी अथसि काफ़ी कलर जी आहे हा भूरे रंग जी थोरी ईंअ खाकी मतिलबु टई कलर अथसि हे न ट्रई रंग अथस ॾाढी सुठी ती लॻे पायण मतिलबु विछाई आहे चादर हंध ते त ॾाढी सुठी थी लॻे ऐं मेरी बि जल्दी न थींदी आहे इहा मेरी बि जल्दी न थींदी आहे ऐं धुलजी बि जल्दी वेंदी आहे साफ़ हिकदमु सुठे सां निकरी ईंदी आहे तव्हां सभिनि खे सलाहु ॾींदसि की सभई इहा वठंदा ॾाढी सुठी चादरु आहे